बैल गाडी उंटाची गाडी घोडे गाडी मोटरसायकल सायकल मेट्रो रेल्वे स्कुटर व्हडें बस झीप टॅम्पो विमान हॅलिकॉप्टर शेवाळें मिक्सर ट्रक स्पेस शटल फायर ब्रिगेड आगगाडी आगबोट बोट एमबुलंन्स ट्रॅक्टर बार्ज रिक्षा ट्रक रोड रोलर वॅन पिकप बुलेट